اردو زبان کو سبھی لوگ بولنا پسند کرتے ہیں اور اردو زبان کی اہمیت پہلے کے ٹائم میں بہت زیادہ تھی آج کے ٹائم میں اتنی نہیں ہے لیکن پہلے کے ٹائم میں بہت زیادہ تھی ہر کوئی اردو اردو میں ہی بات کرتا تھا لیکن آج کے ٹائم میں تو ہر کوئی اردو کی بھاسا کو انگلش میں ہندی میں مکس کر کے بولتا ہے اور اردو زبان کے الفاظ سبھی مذہب کے لوگ اپنی بولیوں میں بولنا پسند کرتے ہیں ہندو لوگ بھی اردو زبان کے الفاظ اپنی بھاشاؤں میں بولنا پسند کرتے ہیں ایسے ہی ملا کر ملا کر بولنا پسند کرتے لیکن پہلے کے ٹائم میں اردو ہی بولی جاتی تھی